हम एक शर्ट खरीदले रहिए ऑनलाइन तऽ शर्टके फिटिङ्ग तऽ बढ़िआँ छै आओर कलर भी बहुत बढ़िआँ छै आओर हमरा सबकुछ बढ़िआँ लागलै ओ शर्टमे